हेल्ल' ड्राइभार नोंथां खुलुमबाय आङो नोंथांखौहाय क'ल खालामनायनि जाहोना जाबाय आङो बेंथलनिफ्राय आङो गुवाहाटिसिम आङो थांनो सानदों बेयाव मोनसे खामानि दङ नोंथाङा आंखौ पिक आप खालामनो हागोन नामा पास टारिखआवहाय फुंनि नयथायावहाय नोंथाङा आंखौ लांफैनो हागोन नामा आंनि न'आ बेंथलनि सालबारि गामियाव नोंथाङा आंखौ बेंथलनिफ्राय पिक आप खालामबानो जाबाय नोंथाङा गुवाहाटिसिम लानानै थांब्लानो जाबाय आङो बेयावहाय एसे अफिसियेल खामानि दङ नोंथाङा समबादियै फैनो हागोन नामा बे समावहाय नोंथाङा जेरावबो रावनिबो अर्दार खौ लायालासिनो नोंथाङा आंनि अर्दार खौ फायनेल खालामनानै दोनदो नोंथाङा फैनानैहाय आंखौ लांफैदो नोंथाङा बे अक्ट' आवहाय फ्रि थागोन ना औ नोंथांनि खोथायाव आङो आसा खालामबाय नोंथाङा फैगोन होननानै जोङो साथामसो जोङो थांगोन बयहाबो गावबा गाव एसे एसे खामानि दङ आङो गुवाहाटि इउनिभार्सिटि आव आङो थांगोन मार्कसिट लानो थाखाय आरो सानै लोगोआ बेरायनो थांगोन बिथांमोनखौबो नों बिथांमोनाबो थांफागोन बेनिखायनो जों साथामजोंहाय नोंथांनि केब खौहाय जोङो बुक खालामबाय नोंथाङा जोंनि केब बुक खालामनायावहाय नोंथाङा फैदो समबादियै आरो जोंखौहाय पिक आप खालामनानै लांफैदो नोंथांनि गारिफोरा थिकआनोखा ना कन्दिस'न फोरा साथामनि थाखाय गाखोजागोन दा

दे नोंथाङा समबादियै फैब्लानो जाबाय जोंखौ नयथानिफ्राय पिक आप खालामनानै लानानै थांब्लानो जाबाय औ दे औ दे फाइनेल खालामदो दे औ दोनबाय दे होनबा